जय झूलेलाल अॼु जे टाइम में विज्ञापन विझण जे लाइ जाम साधन मौज़ूदु आहिनि जंहिं में आहे फ़ेसबुक इंस्टाग्राम अॼु चंंङाई माण्हू फ़ेसबुक ऐं इंस्टाग्राम ते धंधो करे रहिया आहिनि अॼु सभिनी खां वधीक माण्हुनि ते पहुचण जे लाइ इहो हिकिड़ो साधनु आहे जंहिं जे थ्रू सॼे देश में छा सॼे विदेश में बि माण्हू पहुची सघे थो ऐं हिन जे ज़रिए पंहिं धंधो करे सघे थो विज्ञापन विझी करे हिकिड़ो मुंहिंजो दोस्तु आहे राजू हुन खे कपिड़े जो धंधो आहे हुन जाम नंढी लाॻत सां पंहिंजो धंधो चालू कयईं हुन इंस्टाग्राम ते पंहिंजो विज्ञापन विधईं भॻवान जी दया सां अॼु हुनजो धंधो हेॾो वधियो आहे हेॾो वधियो आहे जो जाम कमाए रहियो आहे अॼो महीने जो लॻिभॻि लख रुपयो कमाईंदो आहे सिर्फ़ु हिन इंस्टाग्राम में विज्ञापन विजण सां त हिन ज़रिए कोई बि अॼु पंहिंजे धंधे जो विज्ञापन इंस्टाग्राम ऐं फ़ेसबुक ते विजी करे हुन मां सुठो कमाए सघे थो जय झूलेलाल